नमस्ते जी हाँ बोल रहें कार के ड्राइवर घूमने आपको जाना है अच्छा घूमने जाना है घूमने जाना है आपको अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक आप चलिए हम आपको घूमा देंगे तो ये कितना लोग हैं आप लोग अच्छा छः से सात लोग हैं चलिए ठीक है कब तब चले एक लोग का छः सौ है नहीं कम नहीं करेंगे क्योंकि दूर का सफर है मेरा भी तेल पेट्रोल जाएगा आपको लेकर जाना है तो फिर हमको भी चाहिए न बजट अच्छा कई जगह जाना है तो आप हमारे ही गाड़ी को बुक करेंगी या फ़िर किसी और के भी बुक कर लेंगी आप हमारे साथ बुक रहेंगी या किसी और के साथ भी जा सकती हैं गाड़ी से तो हम उसी हिसाब से आपको पैसा ठीक ठीक है तब आप अगर पाँच सौ छः सौ ज़्यादा है तो आप पाँच सौ दे दीजिए एक लोक का अच्छा अच्छा चलिए ठीक है और कहीं

अच्छा तो और कहाँ कहाँ आपको जाना है आप बता दीजिए हम आपको जॉइन कर देंगे और कहीं भी जाना चाहती हैं ठीक है अच्छा ठीक है हाँ और भी अच्छी जगह हैं अयोध्या हो गया जैसे रामनगर हो गया बहुत सारी मंदिले हैं और अगर आपको मंदिर की जगह और कहीं घूमने जाना है तो आप कहीं भी चलिए आगरा चलिए नई दिल्ली कहीं भी आपको जहाँ घूमना हो आप बता दीजिए अब ये तो आपको पता होगा कि आप कहाँ कहाँ गईं हैं कहाँ नहीं गईं हैं न अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है आप एक लोग का पाँच सौ हम लेंगे तब आप कितने बजे तैयार हो जाएँगी तो उतने बजे हम आएँगे साढ़े आठ बजे सुबह या शाम अच्छा अच्छा ठीक है चलिए फिर हम साढ़े आठ आपके यहाँ हम आठ बजे पहुँच जाएँगे ठीक है नमस्ते अच्छा नमस्ते रुको फोन कट